हँ हम चिन्टू बाजै छियै हँ रहै गेंदा चम्पा कए रुपया देतै

हमरा सब फूल लेना छै गेन्दा सबके फूल लेना अड़हुल चम्पा चमेली जतने भी छलिय सब ओ कए रुपआ

ओ ओ ओ हँ कहलहुँ हमरा जरुरी छै अभी सब फूलके नाम तऽ कहबे करलहुँ सब फूल दए देब ठीके छै हँ हँ ब

हँ हँ हँ हँ दए देब ओ हँ हँ गेंदा इहो दए देब ने पूजामे जरुरी छै चारि पाँस टा दए देब अच्छा

हँ हँ

दए देब दए देब ने बीच बला दए देब अच्छा तब ओहए एक सए रुपआ देब ओहए दए ओहो सब चाही ठीक छै ठीक छै ठीक